हमरा किरकेटमे मिलैवला छात्रवृतिके बारेमे पता अइ किएकि किरकेट खेलैकेसौख हमरा बहुत बचपनेसँ छलै एखनहु तक हम किरकेट जे छै से खेलाइते छिए हमरा बचपनोमे जे छै से बहुत सारा छात्रवृत्ति मिलल रहै जकर उपयोग हम बैट बॉल किनैमे करै छलहुँ आओर ओकर परिणाम छलै कि आइ हम नीक किरकेट खेलाइ छी गाम गाम जाकऽ किरकेट खेलाइ छी आओर अपन घर परिवार गामके नाम रोशन कऽ रहल छी हमरा किरकेटमे बहुत सारा मेडल मिलैए ई छात्रवृत्ति बचपनमे सिखाएल गेल तऽ ओकर छात्रवृत्तिके उपयोग कएलहुँ आओर सिखलहुँ नीक किरकेट सिखलहुँ एकरे परिणाम अइ ओहिकेबाद आइ देखिऔ कि सरकार जे छै से किरकेट सिखबैलए बहुत सारा योजना चलबा रहल छथिन जकर उपयोग गरीब गरीबसँ गरीब बच्चा कऽ रहल छथि आओर नीक किरकेट सीखि रहल छथि आओर देशके के नाम रोशन कऽ रहल छथि एखने जे छै से हाल फिलहालमे भारतमे जे विश्वकप भेल रहै ओहिमे देखिऔ कि खेलाड़ीसब कतेक नीक प्रदर्शन कएने रहथि ई नहि छलै कि सब धनिके परिवारके छलखिन सब ग गरीब किछु धनिकके छलखिन तऽ किछु गरीबो परिवारके रहथिन आओर गरीब परिवारके सिखैलए नहि रहै लेकिन सरकारके मिलिके द्वारा देल गेल राशिसँ ओ जगह जगह जाकऽ किरकेट सिखलथि आओर बहुत नीक किरकेट खेलेलथि जकर परिणाम भेलै कि भारत जे छै से फाइनल तक तऽ गेल आइ जे छै से देखै छी कि बहुत सारा किरकेटमे योजना से आएल छै जकर कऽ कऽ आइ जगह जगह देखै छी कि बच्चासभ जा जाकऽ किरकेट सिखै छै आओर कि कहै छै नीक खेलाड़ी कहबाबै छथि हमहूँ जे छै बचपनमे वएह छात्रवृत्तिके परिणाम छी कि हमहूँ हमरा बैट किनैलए पइसा मिलल ओहि लेल सिखलहुँ बढ़िआँ किरकेटर बनलहुँ आओर आइ नाम अइ हमर जे पाँच गाममे नाम भऽ रहल अइ कि हँ फलाँ गाममे जे मतलब जे नीक किरकेटर छथि तऽ ई अपने आपमे हमरा अपने आपमे गौरवान्वित महसूस भऽ रहल अइ जे सरकार हमरा सरकारके लेल हम बहुत धन्यवाद देबनि हिनका सरकार सबके